मूंखे सा शादीअ में साड़ी पाइण लाइ खपंदी हुई त मां बि ॾिठो ॾियारीअ जो टाइम आहे ऑफ़रूं हलनि पेयूं त मां बि घणियूं ऑ ऑनलाइन था घुराई ऑनलाइन मां साड़ी त घुरायमि आई आई त पेकिंग बि अलाए कहिड़ी हुई ऐं साड़ी खोली त साड़ी बि न पेई वणे कलर ई ॿियों जेका घुराई उहा त हुई न ऐं नंढी नंढी पेई लॻे साड़ी न ब्लाउज़ होसि गॾु ऐं मां त कपिड़ो भले कीअं पियो लॻो मां त सलाह ॾींदसि भई कंहिं बि अहिड़ी ऑनलाइन ते शइ न घुराए